तकनिकी जे यऽ आइकाल्हिके बड़ बुजुर्गके जे पढ़ल लिखल यऽ ओ तऽ सर्च करि लेत या कुछो करिलेत तऽ चलै छथिन ओइपर जे अनपढ़ यऽ जे नहि जानै यऽ ओ मोबाइलके एप्लिकेशन यऽ जेना गूगल असिस्टेन्ट ओ एप्लिकेशन या मोबाइलसँ अपन एप्लिकेशन निकालि लै यऽ ओइ खातिर मोबाइलके जे तकनिकी यऽ मोबाइल या जेनाकि पढ़ल लिखल छथि तऽ ओ अपन चेप्टरसँ या बुकसँ निकालि लै छथिन जब जे निकालि लै छथिन बुकसँ तऽ ओकरा खातिर तऽ कोई बाते नहि यऽ ओ तऽ निकालिये लेत जे नहि जानैए मोबाइलसँ सुनि कऽ भाषण दैवला छै तऽ ओ सब तऽ मोबाइलके गुगल या आओर किछो खोलिकऽ ओकरासँ अपन जे भाषण या वार्तालाप करै छथिन अगुलकाके बतैथिन या सब किछु करथिन तऽ गूगल मोबाइल मोबाइलसँ सब किछु निकालि देथिन तऽ मोबाइलके गूगल एप्लीकेशन किछु ठीक यऽ ओइ खातिर मोबाइलके एप्लीकेशन बड़ नीक यऽ जे बुकसँ खोजै लए पड़ै छै ने ओ मोबाइलमे आसानीसँ मिल जाइ छै ओहे खातिर मोबाइलके सब किछु अच्छा छै ओकरासँ सर्च करि लेल जाइ छइ सर्च करिकऽ एक बेरमे निकलि जाइ छै जे एक बेरमे निकलि जाइ छै उहे अच्छा होइ छै आब जे बार बार खोजतै जे खोजैते रहि गेलै खोजैते रही गेलै नहि मिलैए तऽ मोबाइलमे एक बेर ओ मुद्दाके कहि देतै तऽ एकबेरमे ओ आबि जाइ छै उहे खातिर मोबाइलके जे छै सब चीज अच्छा होइ छै मोबाइलमे एक बेर बाजि दियौ वएहपर सब मुद्दा आबि जायत तऽ उहेसँ मोबाइल इन्टरनेट बेसी अच्छा लागैए सबके